जी दीदी

जी दीदी चओ दीदी तव्हांजी आवाज़ु कान पई अचे

जी दीदी चओ जी दीदी चओ जी दीदी ॿुधायो कहिड़ो कहिड़ो खपे

हा दीदी तव्हांजी कॉम्प्लिकेशन छा आहे केतिरो जीबी रैम खपे केतिरो जी बी स्टोरेज खपे मॉडल कहिड़ो खपे दीदी सैमसंग में तव्हांजे लाइ ईअं ॿियो आयो आहे सैमसंग एस ट्वैंटी एस चोवीह अठरहा ऐं हूं पाण खे पवंदो हिकु लख पंज हज़ार जो

हुन में दीदी पाण वटि हिकु हींअर ई आयो आहे हू पाण खे पवंदो पंजें हज़ारें जो हुन में थ्री डी कैमरा आहिनि स्क्रीन टच आहे तव्हांजो फिंगर प्रिंट स्क्रीन ते आहे पंज जी हिकु सौ पंजाह जीबी हू आहे स्टोरेज ऐं सोलह जी बी रैम आहे हा दीदी हिन मां सुठो आहे दीदी हिकु आई फ़ोन फोरटिन आई फ़ोन चोॾहां आयलु आहे हा चोॾहां प्रो मैक्स आयो आहे उहो पाण खे पवंदो हिकु लखु यारहें हज़ारे जो दीदी तव्हांजो बजट का ठहियलु आहे हा त दीदी थी वेंदो तव्हां रहण वारो किथां आहियो अजमेर जा ई आहियो न जी दीदी थी वेंदो जी दीदी दीदी पंहिंजी हीअ दुकानु प्लाज़ा वटि आहे प्लाज़ा ते आहे पंहिंजी दुकानु ऐं तव्हांखे वठी अचिणो आहे आधार कार्ड ॿ पंहिंजी फ़ोटू ऐं तव्हांजो फ़ोन ऐं तव्हांजो चवणो की ज़रूरी आहे तव्हांखे अचणु हा दीदी अचो अचो कयो सुभाणे अची वञो ठीकु आहे दी जी दीदी जय झूलेलाल